डांस रील शॉट्स मैने मां घणा ई ॾिठा आहिनि ॾाडो शौंक़ु आहे डांसियूं ॾिसण जो ॿारनि सां साण वेही रहंदी आहियां नयूं नयूं डांसू ॾिसंदी आहियां नए प्रोग्रामनि ते हाणे इयो जेके नाटू नाटू डांस न आहे हो त एॾी वणी वई एॾी पसंदि आई मां थी चवांव घटि में घटि पहिरें टाइम ई ॾह दफ़ा ॾिठमि पर मां चवां थी ॿारनि खे सभिनीनि खे ये ख़ुशी महसूसु करणु खपे डांस जी सोशल मीडिया ते वेहो त टाइम पास ॾाढो सुठो थो थिए डांस ॾिसंदे